मौसमी त्योहारनि में असां अप्रैल जे महीने में जीअं राम नवमी इलाही उत्सव सां मल्हाईंदा आहियूं और अप्रैल में असां बैसाखी त्योहार बि तेरहं अप्रैल मल्हाईंदा आहियूं और इन चैत्र जे महीने में असां चेटीचंडु झूलेलाल जो प्रोग्राम बि इलाही भव्य तरीक़े सां मल्हाईंदा आहियूं जंहिंजो प्रोग्राम ॿारहनि ॾींहनि पहिरों खां जॻहि जॻहि ते सुठे स्तर सां भव्य तरीक़े सां मल्हायो वेंदो आहे झूलेलाल जे प्रोग्राम में इलाही भव्य माण्हू अची करे प्रोग्राम जो उत्साह वधाईंदा आहिनि और सभिनि खे उन में इलाही मज़ो ईंदो आहे